हलो हरिओम अच्छा घणनि ॼणनि जी हिते उहो मां तव्हां खे पंज मंदर आहिनि महालक्ष्मी मंदरु अथव सिद्धि विनायक मंदर अथव इस्कॉन टेम्पल कृष्णा जो मंदरु अथव चर्च अथव माऊंट मैरी अहिड़ा कई मंदर अथव मां पंज पण मंदर कराए सघंदो आहियां हिक ॾींहं में ऐं ॿ जॻहियूं आहिनि गार्डन आहिनि उते वठी हली सघंदो आहियां हिक ॾींहं में एतिरो ई थी सघंदो आहे हा तव्हां खे कॾहिं लाइ खपेव अरिड़हीं जुलाई ठीकु आहे सॼे ॾींहं जो लॻिभॻि भाड़ो लॻंदो अथव पंज हज़ार लॻंदो आ्हे सुबुह जो छहें खां वेंदे राति जो ॿारहें ताईं भई सॼो ॾींहुं आहे न सभु मंदर घुमाइण हिकु हिकु जॻहि ते बीहणो पवंदो आहे असां खे टाइम लॻंदो आहे वरी रस्ते ते गार्डन घुमाए त टाइम एतिरो लॻंदो आहे हे कहिड़ो खाधो खाईंदा आहियो शाकाहारी कि मांसाहारी बि सुठो आहे मूंखे हिते पासे में उते ई बॉम्बे में आहे लच्छी करे आहे प्रवीन उते वठी हलंदासीं उते बि खाधो ॾाढो सुठो मिलंदो अथव तमामु सुठो हूंदो आहे हा न न शुद्ध शाकाहारी अथव उहो तव्हां टेंशन न कयो सभु छुटल आहियो उन बारे में तव्हां खे काई बि शिकाइत जो मौक़ो बि न मिलंदो तव्हां उहो छुटल आहियो सुबुह जो ॾहें वॻे मां पहुची वेंदमि खाली मूंखे तव्हां एड्रेस मोकिले छॾियो कोशिशि कंदमि नवें वॻे न त त ॾह थींदव ई हा हा

ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां एड्रेस मोकिलियो मूंखे पतो मोकिलियो मां जय झूलेलाल